ہمارے گاؤں میں محرم کا تازیہ بنتا ہے اس میں بہت اچھا کھیل کھیلا جاتا ہے اس میں سب طرح کا لاٹھی بانا بھالا فرسہ تلوار یہ سب لےکر کر کے آدمی لوگ وہاں پر کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سارا چیز بیوستھا رہتا ہے کھیل تو کھیل ہے بچے لوگ بھی بہت اچھا کھیل کرتا ہے اس میں باہر سے بھی آدمی آ سکتا ہے کھیلنے کے لیے جب منگایا جاتا ہے تو اور چلتا ہے اس میں اب کوئی تلوار بھی کھیلتا ہے کوئی بھالا بھی کھیلتا ہے کوئی جو ہے فرسہ کھیلتا ہے کوئی گپتی کھیلتا ہے اسی طرح کا کھیل الگ الگ آئٹم سے دکھایا جاتا ہے نمائشی کھیل کرتا ہے اور اس میں بن بٹھ ہاتھ بھی آدمی جو ہے بانا بھالا کا دکھاتا ہے بن بٹھ ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے نہ ہے یہ سب ساری بات جو ہے ہمارے گاؤں میں ہوتا رہتا ہے کھیل کود بھی ہوتا ہے کچھ جو ہے بچے لوگ جو ہے بھولی وال بھی کھیلتے ہیں ہاں کرکٹ کھیلتے ہیں کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہاکی ہاکی بھی کھیلتے ہیں اس کا جو ہے بچے لوگ جو ہے کرکٹ کا جو ہے یہاں پر ٹورنامنٹ بھی کرتا ہے اور ساری بات ہے کہ کھیل تو کھیل ہے وہاں آدمی بہت گاؤں سے آ کر کے جمع ہو کر کے کھیل کو دیکھتے ہیں اور بھی بہت طرح کا تعریف کرتا ہے